हमरा एतऽसँ सहरसा जएबाक अछि ताहिलेल जे कैब अहाँके कोना की भाड़ा छै नहि छै से हमरा बताउ ताहिलेल हम चाहै छी अहाँ सूचना दिअ हमरा